हमर अपन लक्ष्य छै कि हमरा सी ए बननाइ छै ओहि लए हम पढाइ करै छियै एखन हम ग्रेजुएशनो करै छी हम दरभंगा मे लोहिया चरण सिंह कॉलेज छै जाहिसऽ हम बी कॉम कए रहल छी हमर सपना यऽ कि हम एकटा बड़ पैघ आदमी बनियै आओर अपन माए बाप के नाम रौशन करियै इएह दुआरे हम ई सपना लए कऽ निकलल छियै कि हम एकटा बड़ पैघ चार्टेड अकाउंटेंट बनियै आओर हमर एकटा आओर सपना यऽ कि हम एकटा सरकारी नौकरी प्राप्त करी ओकरो हम तैयारी करै छियै लेकिन हम दुनू दुनू के तरफ फोकस करै छी जे हमरा किस्मत मे हेतै ओ हम करबै लेकिन हमर जादा तैयारी सरकारिये नौकरीके तरफ यऽ अगर ओ भाग्यवश हमरा सऽ पूरा नहि होइया तहन हम जा कऽ चार्टेड अकाउंटेंट कऽ पूरा प्रयास करबै हम अपन पूरा जान सब लगाए देबै कि ओ काज करै मे आओर हम अपन माए जान लगाए देबै आओर अपन लाइफके अपन अपन परिवारके खुशी करै लए ई काज हम कए रहल छी ओकर बाद हम नीक छोट छोट बच्चा सबके ज्ञानो दए सकै छियै आओरो प्रकार सऽ